खतखतें बांगड्या हुमण सुंगटां हुमण ताल्ल्या कडी माणक्या चिली आनी सुंगटां चिली इसोण फ्राय जाणूक तांबसो फ्राय कुल्ल्या कडी चिकन काफ्रॅल चिकन शाकोती तिसऱ्या सुकें बांगड्याची हुडमेथी मुस्का भाजी शेपू भाजी सांगटा भाजी तांबडी भाजी मुळ्या भाजी आळवा भाजी आनी बीफ चिली बटाटा कापां दाळ सोलकोडी साकर भात बांगडा कटलेट बिबिंका दोदल दोस सोरपातेल पान पोळे उड्डा पोळे सासंव अळवडे मिरची फ्राय तिसऱ्या कडी भल्लेली कुल्ली भल्लेले वांयगे सुंगटां हुमण सुंगटां फ्राय बांगडा फ्राय आनी तिसऱ्याची चिली बांगडा कटलेट

पटेट्या भाजी वडा पाव पटाट्या कापा मेतयेची भाजी आनी बीफ शाकोती पालक भाजी आनी चिटकेची भाजी वालपापडी भाजी आनी पिटी आनी टोमाटा कडी सौराक बेसन लाडू तांदळाचें लाडू गवाचे लाडू रव्याचे लाडू मुगाचे लाडू शंकरपाळी चोकल्यो आनी मुगा खिचडी गोड मुगा उसळ आनी तांदल्याची खीर आनी सुंगटाची चिली चना मसाला आनी पातळ भाजी सुकी भाजी बन्स